आमचें जगप किंवां आमचें उपजीवन विजेचेर सामकें आदारीत आसा वीज जर ना जाल्यार ताजो आमच्या जिवनाचेर आमच्या उत्पन्नाचेर सामको परिणाम जाता आयच्या काळान प्रत्येक गजालीक वीज ही लागताच सकाळीं उठून लायट पेटोवपाच्यान जावं नळाक उदक घेवपाक जाय जावं टाकी भरून घेवपाक जाय जें करून दिसभर आमकां उदकाचो पुरवटो मेळटलो ह्या प्रत्येक गजालीक वीज ही लागताच आनी वीज जर ना जाल्यार ताजो मानवी जिवनाचेर सामको परिणाम जाता आमी सामकी विजेचेर अवलंबून आसात आनी हातून कांयच दुबाव ना आयच्या जगांत वीज ही सामकी गरजेची प्रत्येक वेवसायाक किंवां प्रत्येकाच्या कामार प्रत्येकाची कामां विजेचेर सामकें अवलंबून आसात खंयचोय वेवसाय करूं विजेचो वापर हो गरजेचो एखादें दुकान आमी रावता त्या वाठारान किंवां एखादें खंयचेंय केंद्र आसा थंय बारीक बारीक गजालीक वीज लागता एक दुदाची पिशवी सुद्दां हाडपाक गेली जाल्यार तें दूद बरें उरपा खातीर दुकानांत फ्रिजांत दवरचे पडटा आनी तें दूद विकत घेवपा खातीर आतां ऑनलायन पयशे दिवप पेमेंट करप जशें की गुगल पे पेटीएम हें सगळें करपा खातीर बील मारपा खातीर सुद्दां वीज आसप वायफाय चलप सामकें गरजेचें आनी हें तंत्रज्ञान संबंदीत कामाक तर वीज ही सामकीच गरजेची ताज्या शिवाय एक सुद्दा तंत्रज्ञान संबंदीत काम जें इंटरनॅटाचेर डिपेंड आसता तें जायना आनी वीज जेन्ना वता किंवां जाका आमी विजेचें उत्पादन जेन्ना बंद पडटा मदींच किंवां अडथळो येता तेन्ना सामको आमच्या जिवनाचेर परिणाम जाता जशें की आमी बँकेन गेलीं आनी जर थंय लायट ना पयशे काडपाक वेळ जाता किंवां वेळेचो अपव्यय सामको जाता जें करून वीज जर कापली गेली जाल्यार आमकां आमचें काम थंयच बंद करचें पडटा आनी ताज्या खातीर खूब त्रास जाता हेंच न्ही तर पावसाचे दीस आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या जाग्याचेर झाडां पडटात आनी लायटी वतात ताज्या खातीर एक एकदां गांवांनी ह्यो सगळ्यो गजाली कळना आनी त्या जाग्याचेर फायर ब्रिगेड येवन तें झाड काडटा आनी मागीर लायटीचे खांबे सारकें करता हें सगळें करपा खातीर आनी सगळें सारकें करपा खातीर खूब टायम लागता आनी हें सगळो टायम लागिल्ल्या कारणान इतलो वेळ जर वीज येव ना जाल्यार कामान अडथळ्या येतात भुरग्यांच्यो दुसरे दीस परिक्षा आसतात आनी इंटनॅटाची वेवस्था ना प्रत्येकागेर इनवर्टर आसताच असो ना गांवान तर चडश्या जाणांगेर इनवर्टर आसना आनी ताज्या खातीर भुरग्यांक शिकपाक मेळना खुबश्या गांवांनी रात रात भर लायटी आसनात चडशे करून पावसाच्या दिसांनी आनी हें सगळें केल्ले कारणान भुरग्यांक शिकपा मदीं त्रास जाता जावं बायलांक घरान मिक्सर लावप वॉशिंग मशीन लावप ह्या सगळ्या बारीक बारीक कामां हीं सगळीं बारीक बारीक कामां उरतात आनी जेवण करपाक त्रास जाता जावं घर कामां करपाक बाकीची त्रास जातात आनी हाज्या खातीर वीज वेवस्थापन सारकें आसप सामकें गरजेचें आनी इतलेंच न्ही तर वीज जेन्ना ना तेन्ना दुसरो पर्यायी उर्जा आसप खूब म्हत्वाचें जशें की सुर्याची उर्जा पवन उर्जा ह्या सारके पर्याय सुद्दा आयज आमच्या सरकारान एक बॅकप म्हूण दवरप सामकें गरजेचें जाचे खातीर वीज वाचोवपाचोय बी यत्न जातलो आनी वीज वाचोवपाचे तंत्रज्ञानूय फुडें वतले